میرا حج پر جانے کی تمنا ہے میں چاہتا ہوں اپنے ساتھ بیوی بچوں کو بھی لے کر جاؤں سب کو حج کراؤں سفر روانہ ہے میں اور میرے بچے انڈین ایئرپورٹ پہنچے تو سب نے یہیں پر احرام باندھ لیے جہاز میں بیٹھ گئے لبیک اللھم لبیک سب نے بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیا لبیک کہتے کہتے ہم جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئے پھر وہاں سے ہم حرم کے لیے روانہ ہوئے وہاں سے مسجد عائشہ میں دو نفل سب نے ادا کئے پھر وہاں سے حرم میں داخل ہوئے داخل ہوتے ہی پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑی جو بھی ہمیں دعائیں مانگنی تھیں مانگیں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بھی مانگی اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی مانگی پھر تو پھر طواف کا سلسلہ شروع ہوا طواف پورا پورے کرنے کے بعد صفا مروہ کے سات چکر لگائے تینوں شیطانوں کے کنکریاں ماریں پھر اس کے بعد مدینہ گئے پھر روضہ رسول گئے وہاں سے سب نے سلام پیش کیا چالیس نمازیں ادا کیں جو حصہ جنت سے لایا گیا ہے وہاں نفل ادا کیے پھر جنت البقیع کی زیارت کی وہاں سے حرم کے لیے روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر حج ادا کیا قربانی کی سر کے بال منڈوائے سارے ارکان پورے کرنے کے بعد ہندوستان واپس آ گئے ساری تمنا پوری ہو گئی